असांजे ठाणे ज़िले में किन ॻाल्हयुनि में सुधार अचनि ज़रूरी आहे जींअ त बरसातु जे मौसमु में रस्ता ॾाढा ई खराबु थी वेन्दा आहिनि रस्तनि ते पाणी भरजी वेन्दो आहे जंहिंजे करे हादसो थियण जो मौक़ो वधी वेन्दो आहे इन करे रस्तनि खे सुधारण तमामु ज़रूरी आहे उन जे अलावा रेल गाॾिअ में सवारी ॾाढी तादात में वेन्दा आहिनि लेकिन रेलगाॾियूं घटु ही लघिन्दियुं आहिनि इन करे रेल गाॾियुनि खे वधाईण अॻिए जे भेट में सफाई में चङो बदिलावु आहियो आहे लेकिन असांखे अञा सफाई रखिणु ज़रूरी आहे